हँ बाजियौ

हँ हँ

हूँ हूँ हँ हँ

जी जी

जी जी

जी जी

जी जी जी जी जी

नहि टाइमली ड्यूटी भऽ रहल हेतैक टाइमली ड्यूटी हेतैक

आब नहि होयत टाइमली कनि दिकक्त रहै नहि जी तबीयत खराब रहय दिकक्त रहय आब नहि हेतैक आबसँ रेगुलर ड्यूटी हेतैक जी जी जी टाइमली हेतैक आब नहि जी सब सब टाइमली होयतै आब ओहिमे कोनो दिकक्त नहि होयतै जी जी सब भऽ जेतै कऽ देबै घण्टियो लगबऽ पड़तै हमरे ने जी जी हर क्लासमे घण्टी लगबऽ पड़तै जी जी जी जी जी जी सब काम हम बढ़िआँस करबै